हिन्दी बोलने वाले लोग अपनी पहचान बताने के लिए और अपनी भावना व्यक्त करने के लिए निम्न प्रकार से लोगों से बातचीत करते हैं और उनको उनकी व्यवहार यानी उनके व्यवहार को पहचानने के लिए हम हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं जैसे कि नमस्ते आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ आप कब तक जाएंगे मैं अभी कुछ देर से जाऊँगा और मुझे आप से मिल कर बहुत अच्छा लगा तो ये हिन्दी के कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें सुन कर हमें अच्छा लगता है और हम सामने वाले को इस तरीक़े से दिखाते हैं कि हमें आप से मिल कर बहुत अच्छा लगा है तो इस से थोड़ा सामने वाले व्यक्ति के लिए अपनेपन की भावना हम व्यक्त करते हैं और उनको दिखाते हैं जिस से कि ये लगे कि हम हिन्दी भाषा के द्वारा ही अपनेपन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर हिन्दी भाषा को आगे बढ़ा रहे क्योंकि देश में लोग हिन्दी भाषा के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं और हर जगह पर हिन्दी बोली भी जाती है जिस वजह से लोग जल्दी समझ लेते हैं अगर आप कहीं पर नमस्ते कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वो आप को नमस्ते कर रए हैं यानी आदरभाव या अपनेपन के भाव का सम्मान करना या उसको बढ़ावा देना